पहिने दौड़ करै लए जाइ रहियै तऽ किछु दूर दूर तक दौड़ करि कऽ आबै रहियै तऽ पियास लागै रहै खूब जोर ठण्डा ठण्डा जूस पीना चाही ठंडा पानि तानि पीना चाही डाभ जूस पीना चाही गरमीके दिन ताकत रहबाक चाही दौड़ करैके लेल बढ़िआँ साफ सुथरा दौड़ करैके लेल जगह चाही ओ से ऐल फैल जे दौड़ करैमे बढ़िआँ सुबिधा हुए बालो बच्चा दौड़ै छै सियानो दौड़ै छै देहमे बढ़िआँ फायदा करै छै दौड़ करयमे देहके नस चालू रहै छै जाम नहि रहै छै कोनो तरहके बेमारी नहि पकड़ै छै देहमे देहके अपन अपन सुरक्षित बनबैके लेल सब चाहै छै कि बैसल बैसल नहि चाही बैसबाक नहि चाही दौड़ करबाक चाही अपन अपन बच्चोके सिखाबै छै बैसल नहि रही फलना जगह जाउ हेन्ने जाउ दौड़के आ देह हाथके नस ढिल्ला रहतौ बढ़िआँ रहतौ बुलभी टहलभी तऽ खाना पीना ढंग से खो टाइम से अपन अपन बच्चाके से जानकारी दै छै सिखाबै छै दौड़ करै के लिए खान पान के लिए तऽ बढ़िआँ सुरक्षित से हमर बच्चा रहय दौड़ करैमे बाल बच्चा गिरे नहि पड़य नहि अपनो बच्चोके सिखाबै छै अपनो बढ़िआँ से चलै छै फिरै छै दौड़ करै छै किछु टोलो लोग बच्चा सबके सिखाबै छियै टोलो पड़ोसिआ सब सिखबै छियै की हँ दौड़ करऽ बढ़िआँ से देह हाथके नस चालू रहतऽ घुरऽ फिरऽ बुलऽ लड़ऽ बढ़िआँ चीज से दौड़ करियौ गिरीहऽ नहि पड़ीहऽ नहि ठण्डा जूस पीह ठण्डा पानि पीह शरीर सुरक्षित रहतऽ बढ़िआँ हेतौ फायदा करतौ देहके नस चालू रहतौ ठीक रहतऽ कोनो तरहक बेमारी नहि पकड़तऽ चोरो तोर धियो पुताके बढ़िआँ हेतौ दौड़ करैमे दौड़ करऽ आब हमर मोबाइल वाला से ठिए बला छै